यों भारत तो कृषि प्रधान देश है यहाँ हर चीज़ कृषि पर निर्भर करता है हम लोग का भोजन सात्विक है शाकाहारी है हम लोग सभी वनसपती पर निर्भर करते हैं चावल दाल सब्ज़ी रोटी सब्ज़ी दाल दूध फल फूल वगैरह सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं यह अत्यधिक सात्विक है शुद्ध भी है और हम लोग के लायक भी है भारतीय भोजन के लायक है परिवेश यहाँ का यही है इसीलिए इसे खाने में हम लोग को बड़ा रुचिकर लगता है स्वादिष्ट भी है सुपाच्य भी है अपने स्तर से लोग इसे बनाने में अपने अपने स्वाद के अनुसार कुछ व्यंजन बनाते हैं मसाले डालते हैं मसाला यहाँ धनियाँ ज़ीरा काली मिर्च तेजपात गर्म मसाला वगैरह सब देते हें ताकि वह स्वादिष्ट हो लेकिन अत्यधिक गरिष्ठ मसालेदार भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह होता है स्वादिष्ट होता है सुरुचिकर होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है जितना हम सादा जीवन और सादा आहार लेंगे उतना ही स्वास्थ्य मेरा मज़बूत रहेगा पाचन क्रिया मज़बूत रहेगी इसलिए हम सात्विकता पर ही अधिक से अधिक ध्यान दें यहाँ फल वनस्पति वगैरह सबके अलावे दूध है दूध के भी कई तरह के हम लोग उपयोग करते हैं जो काफ़ी पौष्टिक है स्वास्थ्यवर्धक है और स्वादिष्ट भी है यहाँ के भोजन में प्राय चावल दाल आटा रोटी सब्ज़ी अपने अपने पसंद से अपने अपने क्षेत्रों में सब खाए जा सकते हैं बाजरा जवार मक्का ये सब अन्य क्षेत्रों में भी होता है लोग इसे भी अपने अपने जगह पर अपने अपने अस्तर से प्रयोग करते हैं काफ़ी पौष्टिक भी है इससे भी पहले चालीस साल पचास साल पहले भी कोदो मरुवा कौनी ये सब फ़सलें हुआ करती थी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम क्वालिटी के थे लोग इसे उपज करना छोड़ दिए नतीजा यह हो गया यह अन्न विलुप्त के कगार पर चल गया है लेकिन आज वैज्ञानिक अनुसंधान इसे करके सिद्ध करके दिखाया है कि मोटे अनाजों को छोड़ देने से आज हम बीमार ग्रस्त हो गए हैं आज चीनी की बीमारी चाहे और भी कई तरह की बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं उसी भोजन की छोड़ देने की वजह से लोग प्राकृतिक भोजन या पुराने भोजन जो आज से पचास साल पहले खाया जा रहा था उसे फिर से व्यवहार करें तो लोगों की स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक सुधार पाया जा सकता है हम लोग आज कल अधिक से अधिक स्वादिष्ट महँगे सब्ज़ी महँगे फ़सल महँगे सब कुछ लेके खाने का प्रयास करते हैं जो हम लोगों को यह उपलब्ध नहीं हो पाता है इसलिए हम लोग सात्विकता पर प्राकृतिक आहार पर रहें ताकि हमें उसके अनुरूप स्वास्त और पाचन तंत्र सही रहे उसके अनुरूप चलें जीएँ अधिकतर लोगों को देखते हैं प्राकृतिक भोजन छोड़कर मांस अंडा मछली वगैरह सब हैं वह हमारे लिए प्रकृति अनुकूल नहीं है वह लिवर को आंत को नुकसान तो पहुँचाता ही है मानसिक दबाव को भी उलट पुलट के रख देता है मानसिक स्तर को भी उलट पुलट के रख देता है जिसे हम लोग तामसिक भोजन भी कहते हैं हम लोग अध्यात्म क्षेत्र में हैं अध्यात्म क्षेत्र में रहने वाले को मानसिक स्थिरता की ज़रूरत है एकाग्रचित्ता की ज़रूरत है इसके लिए सात्विक आहार हम लोग ग्रहण करें तभी हम लोग इसमें सध पाएँगे कहा जाता है जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा मन इसीलए हम जितना आहार सात्विक रखें सीधा रखें वैसा ही हमारा भाव विचार संस्कार भी बिल्कुल सात्विक सीधा साधा रहेगा और हम अच्छे गुणवान भी बनेंगे भोजन में हम तामसिकता का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे हमारा विचार भी तामसिक होगा दारू शराब गाँजा भांग वगैरह सब इस्तेमाल करके अपने बिचार की संतुलन को बिगाड़ देते हैं लड़खड़ा जाते हैं अनाप शनाप बक देते हैं बोल देते हैं हमारे अपने शरीर और अपने दिमाग पर से नियंत्रण हट जाता है इसलिए हम उससे बचने के कोशिश करें जहाँ तक बन पड़े प्राकृतिक आहार ही हमने लें प्राकृतिक आहार में जैसे भोजन में रोटी सब्ज़ी दाल सब चावल वगैरह के अलावा हम लोग पौष अधिक पौष्टिकता के लिए अंकुरित कच्चा अनाज उसे फुलाकर अंकुरित करके नमक के साथ या हल्का शहद के साथ या शक्कर के साथ भी खाएँ तो हमारी शरीर में अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूर्णत रूप से दूर कर देता है इसीलिए हम उसे अधिक से अधिक उपयोग में लाएँ ताकि हमारा स्वास्थ्य बरक़रार रहे